भारतआ गंसे जौगाबाथाय हादर भुहुमनि मादावनो भारतनि रांखान्थिनि होलाय लायलाया दिनैनि समाव गोबां सोलायनाय लाबोना होफैदों आरो भारतआ गंसे बे बिथिङाव दागासारनाय हादर महरै सिनाय जाबोगासिनो दङ गोदान भारतनि मोनसे मखजाथाव नोजोर होथाव बिदिन्थिया जबाय भारतआ केस लेस सिस्टेमजों सोलिग्रा गंसे हादर जानो थांगोसिनो दं जेरावहाय आखायाव नोगोद रां होआलासिनोबो आखाइनिफ्राइ नोगोद रां लासिनोबो जोङो गला बाजार हाथाइ बाजारफ्राव मुवा बेसाद बायनो हायो अब्लाबो माखासे एरैबायदि जायगोफोर दं जेरावहाय नगदा रां होआलासिनो जोङो दिनैनि समाव मुवा बेसाद बायनो हाया बेफोर बायदि जायगाफोरनि मुं मख'नो थाङोब्ला जोङो मखनांगोन फारियै माखासे गोग्लैसोनाय जागानि गला दखान साहा गला सि गला बायदिफोरनि मुंखौ जेरावहाय जोङो नोगोद रां होआब्ला केस लेस ट्रेजेकसन जों खालामनो हाया बबेखानि दिनैनि समाव केस लेस सिस्टेमजों सोलिनो हानाय गोबां गला आरो दखानफोरखौ नुनो मोनोसै बिथांमोनिआव रां होनो थाखाय जोङो थोंजोङै नोगोद रां होनो गोनां जायो बिथांमोनियाव गुगोल पे पन पे बायदिफोरनि गेजेरजों फैसा होनो हानायनि राहा जाबाय बिथांमोनहा थोंजोङै मबाइलनि बार कर्ड एबा क्यिउआर कड नि गेजेजों रांफोरखौ लानो हानाय जादोंसै आरो बांसिनै क्यिउआर कर्डफोरखौ बिथांमोनहा स्केन खालामनो हानायनि खाबु खालामनानै रां फोरखौ लानो हानाय जादों जायनि थाखाय जायनि थाखाय फैसानि होलाय लालाय खालामनाय रांखान्थियारि सोलाय सोल खालामनाय राहाया गोरलैसिन जानानै फैदों बे बिथिङाव जोङो नोगोरफोरनि गिदिर गिदिर सपिं मल गिदिर गिदिर गलाफ्राव बानाय फान्नाय खामानिया गोरलैसिन जानानै फैनायखौ नुनो मोनो बे बिथिङाव आंनि मोनदांथिया थारैनो गोजोन्थाव दिनैनि समाव जोङो गोबांथार गला आरो हाथाइफोराव केस लेस राहायैबो रांफोरनि ट्रेनजेकसन खालामनो हानाय जादों दाबसे जादगायाव थानानै गुबुन दाबसे जायगानि मानसिनो गोरलैयैनो रांफोरखौ दैथाय हरनो हानाय जादों बेफोर बायदि ट्रेनजेकसननि गेजोरजों माखासे जायगायाव जोंनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ बायनानै होनांगौ रांफोरखौ होनो हानाय जादों आरो बेफोर गासिबो जानानै फैदों इन्टानेटनि फोनांजाब राहा इन्टारनेटनि फोनांजाब राहानि गोरोजों बेफोरबायदियैनो केस लेस आरो नगदा रां होआलासिनो रांफोरखौ होनो हानाय जादों दैथाइहरनो हानाय जादों आरो नांगौ मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लाबोनो हानाय जादों बावैसो सान सिगां माखासे सपिं मलफोरनिफ्राइ जोंनि गोनांथार मुवा बेसादफोरखौ लाबोनायावबो आं बेफोर बायदि केस लेस राहायैनो इन्टारनेटनि हेफाजाबजों रांफोरखौ हानानै नांगौ मुवाफोरखौ लानानै इक्सपेरेनस आंहा जादों बिनिखायनो दिनैना समाव इन्टारनेटआ जोबोर गोख्रै जानानै फैबाय आरो बे इन्टारनेटआ जोंनि थांना थानायाव गोबां खामानिफोरखौनो गोरलैसिन खालामनानै होदों इन्टारनेटनि बेफोरबायदि फोनांजाब राहाया जोंनि जिउनि खामानि मावनायफोरखौ गोख्रैसिन खालामनानै होदों जायनि थाखाय जोङो गोबां खामानिखौनो गोरलै आरो खम समनि गेजेरावनो एसेल' समनि गेजेरावनो मावफुंनोबो हानाय जादों दिनैनि समावहाय इन्टारनेट नङाबा गोबां खामानिखौनो मावनो हाया जानानै फैदों जायफोर खामानिखौ जोङो इन्टारनेटनि हेफाजाब नङाब्ला हाया जेरैहाय जोङो दाबसे जायगानिफ्राइ गुबुन दाबसे जायगायाव माखासे मैलफोर दैथाइ हरनोब्ला मिसेसफोर दैथाइ हरनोब्ला इभेन मबाइल फननि गेजेरजों सोरजोंबा रायलायनायावबो इन्टारनेटनि गोनांथिया जोबोर गोनां जानानै फैदों मानोना जेब्ला जों केसलेसनि बाथ्रा बुंगोन अब्लानो इन्टारनेटनि बाहायथिया गोख्रोंसिनजागोन मानो होनोब्ला केस केसलेकस राहाया नोगोद रां गैया जासे रांखान्थियारि होलाय लालाय खालामानायनि गासै राहाया बुंनो थाङोब्ला इन्टारनेटनि बोलोआवसो जानानै फैयो इन्टारनेट गैयाब्ला बेफोरबायदि खाबुआ गोबां हेंथा सोमजिगोन बेफोर बायदिनो जोंनि सानफ्रोबोनि थांना थानायाव बाहायनाय सोलोंंथाइ लानायाव बाहायनाय कम्पिउटार सोलोंथाइ इन्टारनेटनि फोनांजाबथाइ गुबुन गुबुन वेबआव खामानि मावनाय बायदिफ्राबो इन्टारनेटनि जोहैयो जानो हायो बेखायनो इन्टारनेटा दिनैनि मुलुगाव गासै सिस्टेमखौनो सोलायबाय होनानै बुङोब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा दिनैनि समा एरैबायदि जानानै फैबाय सोलोंथाइयारि बिथिं फालांगियारि बिथिं आबादारि बिथिं बायदिफोरावबो जोङो कम्पिउटारनि जोहै इन्टारनेट बाहायनानै गोबां इनर्फमेसनखौ लानो हायो आरो बेफोर इनर्फमेसननि गेजेरजों जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव गोनां जानाय नांगौ सोलोंथाइ नांगौ खामानिफोरखौ मावलांगासिनो थानो हादों बेफोर बायदियैनो ट्रेनजेकसननि बेलायाव राङारि होलाय लालाय खालामनायावबो इन्टारनेटनि गोहोमखौ जोबोद गोख्रोंङैनो नुनो मोनो इन्टारनेटनि गोख्रों गोहोमजोंसो रांखान्थियारि बिथिंनिबो होलाय लालाय खालामनाया गोरलैसिन जानानै फैदों दिनैनि समावहाय जोङो सिफियाव रां थफ्ला बेगआव रां थफ्ला लाया लासिबो जोङो इन्टारनेटनि गोख्रैथिजोंनो गोबां रां खान्थियारि लेन देनबो खालामनो हानाय जादों